हिंदी भाषा हमारी भाषा है ये राष्ट्र भाषा है क्योंकि यह जिससे कई विदेश हो गया कहीं भी हो गया तो वो लोग अपने तरीके से बात करते हैं अपने भाषा में तो हम हिंदी में बात करो यह यह कई यह हिंदी का ही गुण से विकसित हुई आगे है पुराने भाषाओं से ले कर नए जमाने तक भी यह विकसित हो रही है और हिंदी जैसे कई लोग के पसंद भी होता है हिंदी लिखना पढ़ना बोलना और विदेश में कई लोग आए हैं जिससे हिंदी सीखते हैं और बोलते भी हैं उन्हें ठेठ भाषा भी सीखना होता है तो वो हिंदी इस तरह से भी सीखते हैं और हिंदी का प्रचलन बहुत युगों पहले ही हुआ था जो जो लोग हिंदी बोलते हैं हम हम हो गए आप हो गए इस तरह से हम लोग बात करते हैं ये कई वर्षों से शुरू हुआ है और आगे ही विकसित होता रहेगा होता रहेगा और हम इसे बहुत प्रभावित होते हैं क्योंकि जो हमें लिखना होता है बोलना होता स्कूलों में बात करना होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है अब कई कॉलेजेस हो गए जो जहाँ पर विदेश के लड़के भी आते हैं पढ़ने के लिए तो वो संस्कृत भाषा सीखते हैं इसे भी सीखने का रुचि रखते हैं क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं ओ उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आता वो लोग समझ नहीं आ पाती क्या करते हैं क्या नहीं जिससे विदेश से कई लोग आए उनको हिंदी आती नहीं है तो वो इस वो लोग भाषा समझ सीख सीख नहीं पाते बोलते नहीं तो हम लोग गायब करते हैं कि जिससे लोग बताते हैं तो इससे हमारे संस्कृति क्या है तो संस्कृति को बढ़ावा मिलता है ये कई लोग कई विदेश में जा के इसने बहुत से स्कूल में कॉलेजेस में यूनिवर्सिसटी में अपने स्थान को बनाया है क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हिंदी बोलना आसान होता वो नहीं सिखाया जाता है दूसरे देशों में उसके स्कूल भी हैं और कॉलेज भी हैं कई कॉलेज में कॉलेज होगा तो वहाँ हर विषय सीखाए जाते है लेकिन हिंदी प्रमुख से सिखाया जाता क्योंकि जो लोग हिंदी जानते हैं वो तो ठीक है लेकिन जो लोग इसका महत्त्व नहीं जानते वो महत्त्व जानना चाहते क्योंकि महत्त्व में जो क्योंकि जहाँ जो जब भी जैसे कई पौराणिक कथा है यहाँ के पढ़ना चाहते है तो पढ़ नहीं पाते तो उन्हें कई जैसे सीखना उसे बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में बुजुर्ग लोगों के तो वो लोग बताते हैं जैसे काशी में आप चले जाएँ तो काशी में एक जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं ब्राह्मण लोग बताते हैं वहाँ के कि ये ऐसे हुआ था आपको इसे जानना ऐसे ही ये हुए थे ऐसे ये कहे थे ये ऐसे हुआ था ये ऐसे हुआ था तो कहानी में में आप लोग को रुचि रखती है तो आप लोग सुनना चाहते हैं कि बहुत कहानियाँ को अच्छा लगता है कई लोग को और देश विदेश में तो उसके ज़्यादा उपलब्धियाँ हैं क्योंकि वो लोग जितने भी दुःख दर्द है अपना सब छोड़ के आते हैं क्योंकि उन्हें इस भाषा का महत्त्व पता चलता है बाद में क्योंकि उन्होंने जो जो वो जानते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो जाएँगे लेकिन जो जान जो जान चुके हैं कि हमें अब जाना चाहिए वो लोग आते हैं सीखते हैं सन्यासी बनते हैं विदेशों के कई नागरिक हो गए हैं क्योंकि वो जानते है कि सन्यासी जब बनते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होता है हिंदी भी हिंदी का ज्ञान प्राप्त होता है कि जो संस्कृत है हमारा संस्कृत भाषा संस्कृत है वो लोग जानते हैं कि जो से ले कर अभी तक जो कालिके जो कहा गया है कि अब कालिके देवता आएँगे तो उनका भी कथन है तो इसीलिए सभी लोग जानना चाहते है कि ये क्या होगा इससे तो कई लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आते हैं भारत क्योंकि जो बातें यहाँ बताए जाती हैं वो दिल और दिमाग को दोनों को शांत रखती है क्योंकि जो जो लोग सोचते हैं कि इससे क्या होगा विदेश विदेश में लोगों को कई पाप करते हैं कि अरे अब छल कपट हो गया और धोखेबाजी और कई इसीलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आते हैं सीखते हैं जानते हैं हिंदी हिंदी इतिहास के बारे में सभी कथाएँ पौराणिक सभी जो भी घूमते हैं तो उनका मन हल्का होता है ये लोग अपने अपने से दिमाग को शांत हो जाता है बहुत सी बाते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं घूमते हैं टहलते हैं विदेश पर्यटक वो लोग समझते हैं कि हिंदी का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हिंदी सबसे बढ़िया है वो पौराणिक कथाओं का देश है